म्हाका देवाची भक्ती करपाक खूब आवडटा म्हण हांव हाॅलिडेजान एका देवाच्या जाग्यार गेल्लें हो जागो कर्नाटकान आसा हो जागो म्हळ्यार एक शहर त्या शहराचें नांव म्हळ्यार मुर्डेश्वर मुर्डेश्वर हें शहर शिवाच्या मुर्तेक लागून खूब फामाद आसा हांगा एक व्हडलो शिवाचो पुतळो आसा तो बशिल्लो आसा अशें म्हणटा की हो पुतळो संवसारांत तिसऱ्या नंबराचेर आसा ताची उंची खूब व्हडली आसा हो मुर्डेश्वर शहर दर्याच्या देगेर आसा ह्या शहरांत खूबशे लोक ह्या शिवाची मुर्ती पळोवपाक म्हुणून येतात ह्या शिवाच्या पुतळ्या शिवाय थंय बाकीच्यो ल्हान ल्हान मुर्त्यो आसात थंय श्री कृष्ण अर्जुनाक ज्ञान दिता हाचो ल्हानसो पुतळो आसा तसोच मुखार एक नंदीचोय पुतळो आसा हेज्या शिवाय रावण लिंग जमनीर दवरता हाजोयी एक पुतळो आसा हाज्या शिवाय शिवाच्या पुतळ्याच्या मुखार एक व्हडली बिल्डींग आसा ती बिल्डींग शिवाच्या पुतळ्याच्या इतलीत आसा त्या बिल्डिगेंत लिफ्टूय आसा आमी जाय जाल्यार त्या लिफ्टिन उंचूय वचू शकता

ब्लिंडीगेंतल्यान किंवा त्या इमारतीतल्यान शिवाची जी मुर्ती आसा जो पुतळोय आसा शिवाची शिवाचो तो एकदम सुंदर आनी रम्य असो दिसता एकदा तर ताका पळयत जाल्यार पळयत रावचें अशें दिसता थंय जी हिरवळ आसा ती खूब सुंदर आसा हांगा दर्या देगेर सुद्दां खुबशे लोक येतात दिसाक तर कितलेंशेंच लोक हांगा येता हो जागो इतलो पवित्र की तुजें मन एकदम प्रसन्न जावन वता एकदा तर तूं थंय गेलो की तुका परत परत थंय येवचें कशें दिसता शिवाची जी मुर्ती आसा जो पुतळो आसा तेज्या पोनांत एक म्युजियम आसा त्या म्युजीयमान खूबशे देवांचे फोटोझ आसा रातचो तर तूं थंय वचत जाल्यार त्या शिवाची मुर्ती कितली सुंदर दिसता थंय एक देवुळूय आसा मुरेश्वर देवूळ म्हुणून त्या देवळांत तुमकां केन्नाय वचून भेट घेवपाक मेळटा